एहिबेर एहन भेल उज्जैन चलि गेलहुॅं कथा सुनै लए उज्जैन सँ चली अयलहुॅं ओतए उज्जैन गेलहुॅं उज्जैन चलि गेलहुॅं सीहोर चलि गेलहुॅं पहिले सीहोर गेलहुॅं तब उज्जैन अयलहुॅं उज्जैन से एहिबेर भगवान ऐसे केलक चलि गेलहुॅं बनारस कामख्या घुमि फिर के अयलहुॅं हन आ कामख्या जाने वाले है जाएब से कामख्या मन्दिल पूजा करै लए तऽ कहै छी सोचै छी मलेमास उतरतै तबे ने जेबै अखन तऽ नहि गेलियै हन तऽ मलेमास के चलते रुकल छियै मलेमास उतरि जेतै तऽ कहलियै जेबै यै चलियै तऽ कहलकै ठीक छै मलेमास उतरए दियौ तऽ चलब तऽ वएह छी चारि धाम घुमि कऽ आएल छी तऽ फेर सोचै छियै जे जेबै कामख्या गोहाटी तऽ ई मलेमास उतरतै न तबे जा कए देखबै